हँ की हँ बोलऽ जे रङ्ग

बेसी लेथिन ने हँ एकदम सब रङ्गके जौन रङ्गके लेथिन सब रङ्गके फूल हमरा पास छै एह खुब बढ़िआँ छैन फूल भोला काली जीके चढ़बैयो बला सब कालियो जीके चढ़बै बला जे रङ्गके खोजथिन पूरा दोकाने फूलके छै फूलके हँ सजबै बला फूल छनि सब रङ्गके फूल छनि जे रङ्गके लेथिन सब रङ्गके पैसा लए नहि हहरथिन पैसा तऽ जे लागऽ के रहतै से लगबे करतै

ले जाइ हमरामे बगलेमे हमरामे काली जीके नहि छनि एन्ने एगो भोला बाबा मंदिल ओहिजे बगलमे अच्छा दए देबै हँ हँ हँ दए देबै दश रङ्ग बारह रङ्ग हँ पचीसो रङ्ग होइत छै पचीसो चौबीस रङ्ग हँ सब रङ्गके फूलो सजबै बला फूल हमरा पासमे छनि आ भोला बाबाके पूजो करै बला हँ भोला बाबाके हँ भगवानके चढ़बैयो बला फूल फूलक फूलेके हम कामे करैत छियै हँ हँ पैसा ला कोइ बाते नहि छै जखने बिआह शादीके बात छै तऽ पैसाके एइमे कथीके हँ सब ठीक छै लए जइहो फूल लए जइहो हँ जे रङ्गके लेथिन लए जइहो फूल लए जइहो हँ हँ लए जइहो सब रङ्ग कऽ हमरा पास दाम कहलहुँ कि कोनो दश कोइ पंद्रह कोइ बीस कोइ पचीस कोइ डेढ़ स सब रङ्गके फूलके दाम छै हँ ऐथीन तभिए ने हँ बढ़िआँ कतेक अथी बला भेजब हँ हँ गेंदा गेंदे लाल पिअर सब रङ्गके होइत छै लए जेथ जे रङ्गके लेथिन से हँ हँ रङ्ग रङ्गके हम रखने रहब